हा उत्तर प्रदेश में जेके ॿियां राजनितिक दल आहिनि जेके असैंबलीअ में टाइम ते या हुते अख़बार पेपर में या प्रैस कॉन्फैंस जे ज़रिए हू पंहिंजो ॿुधाइणु चाहिनि था सरकारि हुन खे पंहिंजो संज्ञान में वठंदी आहे हुन जे बारे में वीचार कंदी आहे ऐं उन ते कारवाही बि थींदी आहे जीअं पंहिंजो हीअंर असां गोवध आहे उन ते बि पशुअनि खे सही सलामत कीअं उन्हनि खे रखिजे उन्हनि जे लाइ त गऊ शालाऊं हुननि स्थापित कयूं आहिनि ऐं उन्हनि खे दंड बि ॾींदी आहे ऐं आयुष्मान भारत में जीअं असांखे सस्ती दवाऊं आहिनि बुज़ुर्गनि जे लाइ हुननि कार्ड ठाहिरायो आहे अहिड़ियूं घणियूं योजनाऊं आहिनि जंहिं ते सरकारि अमल करे रही आहे ऐं पंहिंजे ॿियां जेके राजनितिक दल आहिनि उन्हनि जे बारे में ॿुधी करे पंहिंजो वाधारो करे रही आहे